जोंनि बर' गामि खाथि खालानि ओनसोलाव ओह बांसिन फिसा फालांगिफोरखौ खालामनाय जों नुनो मोनो ओम जेरै गयनि फालांगि अमा फिसानि फालांगि अमा फाराम दावनि फालांगि बिदिनो बायदि बो बायदि बोथोर लानानै बोथोरबो फालांगि मावनायखौ आङो नुनो मोनो ओह जेरै गयनि बोथोराव गयनि फालांगि औवानि बोथोराव औवानि फालांगि खान्थाल फिथाइनि बोथोराव खान्थाल फिथाइनि फालांंगि बिब्दिनो बायदि बायदि आंनि गामि खाथियाव मोनसे गिदिर ओह फालांगिरिखौ आं नुनो मोनदों बे फालांगिरियानो खालामदों जाबाय दाव फार्म एबा ओह दावदै दावदै कम्पानि बेयावहाय गोबां हाजार हाजार दावखौ फिनानै दावदै दैहोयो आरो गेजान गोजान जायगायावहाय बे दावदैफोरखौ लाङो दैथाय हरो आंनि नुथाइयाव आंनि खाथियाव बेनो मोनसे देरसिन फालांगि जोंनि गामियावनो दं बे इनदासथ्रिया बिदिनो जोंनि खाथि खालायाव गोबां दखानफोरबो दखान होनानैबो फालांगि मावनानै जायो जोंनि बर' मानसिफ्रानो जेरै सा दखाननि फालांगि गय दखाननि फालांगि मैगं थाइगंनि फालांगि सि सुग्रा दरजिनि फालांगि मावनानै जिउ खुंनायखौ आं नुनो मोनो आंबो फालांगिनि फारसेनो दावबायलांनो एबा मावनानै मावनो सानो दानो आंहा फ्लेन गैथ'वा मा फालांगि मावहैथारगोन उनाव फालांगि मावनो सान्नायनि ओह जाहोनानो जाबाय फालांगि मानो होनबा फालांगि मावोब्ला लाइफआव माखासे फ्रिदम खौ मोननो हायो जेरै साख्रिफोरावहाय बांसिन जों सुथिखौ मोननो हाया श' बेफोर जाहोननि थाखायनो आं फालांगिखौ फालांगिखौ मावनो सानो एसेनोसै